ہیلو گیس ایجنسی سے بات ہو رہی ہے سر میں نے آپ کے کشٹمر سروس سے بات کی تھی جوکہ میرے لیے بہت ہی اچھا رہا اور میں ان کی کوششوں کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری بہت زیادہ مدد کی اور اگر جیسے کسٹمر سروس والے ہوں تو کتنی اچھی بات ہوتی ہے میں اس لیے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ انہوں نے جو مجھے سروس دی ہے میں اس سے بہت ہی زیادہ خوش ہوں اور میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کیا ہی زبردست خدمات میرے لیے کیے اور انہوں نے میری بہت زیادہ مدد کی عام طور پر کسٹمر سروس والے لوگ اتنی زیادہ مدد نہیں کری لیکن انہوں نے میری بہت مدد کی مجھے یہاں کے بارے میں کچھ زیادہ پتا نہیں تھا لیکن ان کی محنت اور ان کی لگن نے اور ان کی اس پیشہ ورانہ مہارت کے لیے میں آپ کی گیس ایجنسی کا اور آپ کے کشٹمر سروس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں